तुसें पुच्छेआ जे क्या बच्चें गी डोगरी पढ़ाना जरूरी ऐ ते मेरा सोआल तुं'दे कोला ऐ जे की नेईं हर भाशा दा अपना महत्व होंदा ऐ ते टकोह्दा करियै जेह्ड़ी मां बोल्ली जेह्ड़ी मदर लैंग्वेज होंदी ऐ उसी सिक्खना जानना सब्भनें लेई बड़ा जरूरी होंदा ऐ तुस रूस चली जाओ जपान चली जाओ उ'नें लोकें गी कोई फर्क नेई पौंदा जे उ'नेंगी अंग्रेजी आंदी ऐ जां नेईं औंदी ओह् अपनी भाशा च पढ़दे न पढ़ाई बी करदे न ते बड्डियां बड्डियां डिग्रियां बी ओह् अपनी पढ़ाई च करदे न साढ़े इत्थुआं जेह्ड़े बच्चे रशिया जंदे न डाक्टरी करने आस्तै यां कोई होर माहिराना पढ़ाई करने आस्तै ते उनेंगी पैहलें उत्थूं दी बोल्ली सिक्खनी पौंदी ऐ कि जे ओह् लोक समझदे न जे अपनी मां बोली अपनी मातृभाशा उसी जानना समझना पढ़ना किन्ना जरूरी ऐ डोगरी दी गल्ल करचे ते जम्मू जम्मू च अस्स दिक्खने आं जे स्हाढ़े बच्चे डोगरी बोलने च झक्कदे न कुसै दे सामने हिंदी बोलङन जां अंग्रेजी बोलने दी कोशिश करङन मिगी लगदा ऐ जे अंदरो अंदरी कुतै न कुते उंदे अंदर एह् हीनभावना पैदा होई दी ऐ जे जेड़ा डोगरी बोलदा ऐ ओह् बाकियें कोला घट्ट ऐ पिच्छे ऐ जां घट्ट काबल ऐ पर एह् सोच भलेआं गलत ऐ असें गी इ'यां नेई सोचना लोड़चदा में तुसें गी अपनी गल्ल दस्सां में रेडियो च कम्म करना रोज डोगरी च अनुवाद करना ट्रांसलेशन करना ते डोगरी च बोलना बी ऐ आं पर किन्नी मंदे भागें आह्ली गल्ल ऐ जे मेरे अपने बच्चे जेल्लै स्कूल जंदे न ओह् अंग्रेजी बोलदे न ते हिंदी बोलदे न ते जेल्लै घर उनें गी डोगरी बोलने आस्तै आखेआ जंदा ते इ'यां लगदा ओह् कोई बाहरां आए दे डोगरी सिक्खा करदे न इस्सै गल्लै गी ध्याना च रखदे होई में इक पैह्ल कीती ऐ पिछले बरे बाई दिसंबर गी जेह्ड़ा जे डोगरी मानता दिवस होंदा ऐ उस रोज में डोगरी दी पैहली ई आडियो कताब लांच कीती ही उस कताब दा नां ऐ क्हानी सुनो क्हानी सुनी सनाई उस किताब च बच्चें दे दिलचस्पी दियां बड़ियां लौह्की लौह्कियां क्हानियां न ते आडियो बुक होने दे नाते ओह्दे च में इक एह् कोशिश कीती ऐ जे जेल्ले बच्चा ओह् लिंक खोढदा ऐ ते क्हानी पढ़दा ऐ ते ओह्दा लेख स्क्रिप्ट ओह्दे सामने अपने कम्प्यूटर जां अपने मोबाइल जां अपने लैपटाप दी स्क्रीन उप्पर आई जंदा ऐ बच्चे कन कन्नै हैडफोन लाइयै जेल्लै ओह् क्हानी सुनदे न उनें गी अवाज ते सनोचदी ऐ पर कन्नोकन्नी सामने स्क्रीन उप्पर उनें गी ओह्दे अक्खर बी लभदे न ते उनें गी एह् बी पता लग्गग जे फ्लाना अक्खर डोगरी च किश चाल्ली लिखेआ जंदा ऐ ते इस करियै सारें गी एह् लोड़चदा ऐ जे ओह् अपने घरें डोगरी बोल्ल्न बच्चें अंदर डोगरी गी लेइयै दिलचस्पी पैदा करन ते बच्चें अंदर एह् मान होना लोड़चदा जे डोगरी साढ़ी मां बोल्ली ऐ ते असें गी डोगरी औनी लोड़चदी एह्दा ज्ञान होना लोड़चदा की जे मां जि'यां अपनी मां ऐ जि'यां अपनी धरती माता ऐ जि'यां साढ़ी प्रकृति माता ऐ एह् सारियां साढ़ी रक्षा करदियां न असें गी सुरक्षा प्रदान करदियां न उस्सै चाल्ली साढ़ी मातृभाशा मां बोल्ली डोगरी बी साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी ऐ असें गी बोलनी लोड़चदी ओह्दे बाद हून पिच्छे जनेही में हनुमान चालिसा दा डोगरी च अनुवाद कीता ते व्याख्या कीती ते उसी बी लांच कीता ओह्दे पिच्छें बी मेरा मकसद इ'यै हा जे हनुमान चालिसा हर कोई जानदा बी ऐ पढ़दा बी ऐ ते उसी तोते आह्ला लेखा रटोई दी बी होंदी ऐ पर ओह्दा मतलब केह् ऐ अर्थ केह् ऐ ओह्दी भावना केह् ऐ भाव केह् ऐ ओह् कुसै गी नेईं पता होंदा ते में डोगरी च ओह्दा अनुवाद बी कीता ते उसी बी उस्सै शक्ली च में में अपने यू ट्यूब चैनल उप्पर पाई दित्ते दा ऐ ते में दिक्खा नां कि लोक बड़ी दिलचस्पी कन्नै उसी सुना करदे न उसी सराहा करदे न ते पसिंद बी करा करदे न ते एस चाल्ली जेकर अस्स होर बी निक्कियां मुट्टियां गल्लां जां कम्म जां गतिविधियां जेकर अस डोगरी च करगे तां साढ़ी डोगरी होर मजबूत होग ते साढ़े बच्चे खासतौर पर जेह्ड़े टकोह्दा करियै नौजोआन न जेह्ड़े शर्म मसूस करदे न झाका मसूस करदे न डोगरी बोलने च ओह् अपनी भाशा कन्नै वाकफ होङन ते ते उस भाशा दा इस्तेमाल उं'दे आस्तै कोई शर्मिंदगी या झाके आह्ली गल्ल नेईं होग ओह् सगुआं फख्र कन्नै उसी बोलङन ते मान मसूस करङन जे अस डोगरे आं अस आखने आं एह् गल्ल शान्ना कन्नै